पूर्णियाँमे ऐसा नहि छै सब सब एक जैसा भाषा बोलय छै सब जन यहाँ ब्राह्मण या अन्य जनजातिमे अलग अलग भाषा चलय छै लेकिन सब जाति तरीकेके भाषा भी बोलय छै जैसे कि हमहिं लोग छियै सब तरीकेके भाषा बोलय छियै हिन्दी ठेठी मैथिली हम लोगोके सब तरीकेके भाषा आबय छै बाजय लए कोइ भी भाषा बोलयमे कोइ दिक्कत नहि छै कोइ भी जाति ब्राह्मण होइ या जनजाति होइ या आदिवासी होइ सब मैथिली भी बा बोलय छै ठेठी भी बोलय छै हिन्दी भी बोलय छै कोइ भी जातिके भाषामे कोइ मतलब कोइ भी भाषामे भेदभाव नहि छै सब सब तरीकेके भाषा बोलय छै हिन्दी हो ठेठी हो मैथिली हो भोजपूरी हो सब भाषा सब तरीकेके बाजय भाषा बाजय छै हर जातिके लोक सब तरीकेके भाषा बोलय छै बाजय छै कोइ दिक्कत नहि होइ छै बाजयमे